हाँ में ऑनलाइनिंग अनलाइन बैंकिंग पर भरोसा करती हूँ और इंटरनेट बैंकिंग से हमें काफ़ी सुविधा प्रदान हुई है लेनदेन के तरीके में भी बहुत ज़्यादा सुविधा प्रदान हुई है और इसमें इससे हमारे समय में भी काफ़ी बचत हुई है